आं मैया भिसाल निफ्राय मोनसे सियार लाबोदोंमोन सियारानो नख्लिसोमोन दां मा सि बादि लाबोखो बे भिसाला ओरैबादि आथिंआनो मोनसे बायबायनो सियारानो गोदान सियार बायनायानो दानो मोनसे बायबायबो मा दुइ नाम्बारि सियार लानानै फैखो बिसोरलाय गासिबो दुइ नाम्बारिसो जाजोबबाय नामा दखानाफ्रानो गासिबो मा जाखो बेलाय